ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ ہم دیکھتے تھے پہلے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی بہت ہی کم تھی ٹیکنالوجی تو ہم ایک چھوٹے سے فون چلاتے تھے کوئی چیز چھوٹے سے فون چلاتے تھے اس کے لیے بھی ہم کو ایزی ریچارج کروانا پڑتا تھا کوپن آتا تھا وہ اس سے ڑیچارج کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیر تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی اور ترقی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پھر اس کے بعد ٹو جی تھری جی فون آیا پھر اس کے بعد ٹی وی نہیں ہوا کرتے تھے آج تو کوئی بھی چیز کا فام بھرتے ہیں تو ہمیں کوئی سائبر کیفے پہ جانا پڑتا تھا پہلے اب آج کے زمانے میں ابھی کے ٹائم پہ ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے جس کے اندر ہم اپنے خود سے بھی ہر چیز کر لیتے ہیں اور چاہے وہ مجھے کوئی فلم دیکھنی ہو چاہے وہ کوئی مجھے ویڈیو دیکھنی ہو چاہے مجھے وہ کوئی کلاس کرنی ہو چاہے مجھے کچھ بھی کرنی ہو مجھے ہر چیز اپنے ایک ہی فون کے اندر اب یعنی کہ موجود رہتے ہیں چاہے ہمیں کہیں پہ بھی کوئی چیز بھی کرنا ہو چاہے اس کو ہم اچھے سے کیری بھی کر سکتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کے یعنی کہ ڈیولپ ہوا ٹیکنالوجی میں گروتھ ہوئی ہے پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی ابھی کے ٹائم پہ ٹیکنالوجی بہت ہی اچھی ہے اور اس سے ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہم اچھے سے اچھے کام کر سکتے ہیں اور